बचपनके तऽ हमर बहुत सारा अइसन किछु याद छै अहाँकेँ हम केना बताउ जैसे कि इसकुल गेलहुँ या फ्रेंड लोगके साथ दोस्त लोगके साथ सहेली सबके साथ घूमना फिरना खाना पीना फेर किछु टाइम बाद केकरो कॉलेज ई कॉलेजमे फेक देल केकरो ओ कॉलेजमे फेक देल तऽ मिलना बहुत मुश्किल भए जाइत छै कभी कऽ संजोगे मिल जाइ छी जैसे कि कोइ दोस्ते सब बहुत दिनके बाद मिलल बचपनके यादगार खेल साथमे खेलना गुड़िया पुतला किछु भी अइसन चीज हमरा सबके रहै छै खेल नानी घर गेलहुँ ओतऽ बहुत सारा सहेली भेल किछु बहुत दिनके बाद भेट मुलाकात भेल फेर ओतऽसँ एलहुँ दादी घरके किछु सहेली बचपनके बहुत सारा याद ओतऽके भी जैसे दादी घरमे हमरा सबसँ जादा मन लागै रहै आ अपन खेत घूमना हमर दादाके बहुत बड़ा खेतीबाड़ी रहै किसान रहै तऽ ओकर घूमना फिरना दादाके पीछे जाना खेतमे घूमना मकइ तोड़ना फूल सब्जी सब तोड़ना ई सब चीज बहुत जादा ही यादगार चीज छै जैसे नैहरमे भी गेलहुँ तऽ ओतऽ भी बहुत सारा सहेली मौसी अगल बगलके मौसी सब भेल आएल कि दुबर भए गेले तू एते सुन्दर भए गेल छै तू ई सब बहुत जादा पसन्द पड़ै छै हमरा एहि सबमे गेलहुँ तऽ फिर जहाँ पे पूर्णियामे बैस गेलहुँ पढ़ाइ लिखाइके चक्करमे आबि गेल हम पूर्णिया कॉलेजमे अलग एडमिशन लेना अलग तरीके पढ़ाइ करना थोड़ा आगे पढ़ाइ करना ग्रेजुएशन कम्पलीट होलाके बाद अलग से पढाइ शुरू करि देलहुँ तऽ सबसँ बिछड़ि गेल जैसे से सबसँ बिछड़ि गेल किछु से केहू से बात नहि हो पाय केकरो से बात नहि हो पाबै छै नहि नैहर वाला सबसे भी बिछैड़ गेलहुँ जब साल डेढ़ साल दू साल बाद गेलहुँ किए दुबर भए गेले कते सुन्दर लागै छें तू नीक लागै छे बचपनमे तोहर ई सब एकरा साथे खेलय रहै सहेली रहौ ई रहौ ई सब बहुत चीज बचपनके यादगार चीज पल हइ ई सब भेल ने गेलहुँ नानीके घर कते दुबर भए गेले गोदीमे लएके खेलाबै रहियौ बड़े सुन्दर रहे तू सुन्दर भए गेले आबै नहि छी बड़ हम तोरे लएके रहै रहियौ ई सब चीज